हमरा घर मे खेलय मे सबसे सुन्दर कैरमबोर्ड लागैया कैरमबोर्ड चारि आदमी बैस के खेलाइ छियै तीर रहय छै डंटा रहय छै सब आदमी खेलै छै करिया वला गोटी दस टकिया रहै छै उजरा वला गोटी बीस टकिया रहै छै आओर लाल वला गोटी क्वीन रहै छै जे पचास टका के होइ छै एके टा ओ रहै छै जे लै लय छै पचास टकामे तीर दै छै सए टकामे डंटा दै छै आओर एक सए पचास टकामे बाहर दै छै आओर पील दै छै पील जे अपन को क़ोन वला होइ छै से बढ़िऑं होइ छै जल्दी जल्दी पीकै छै आओर बगल वला जे खेलाड़ी होइ छै से दोसर के पील लए लै छै जाहिसॅं ओकरा पैसा नहि हुअ आओर बढ़िऑं सॅं पचास टका मे तीर लै छियै आओर बढ़ियाँ सॅं खेलै छियै सब आदमी मिल के बढ़ियाँ सॅं खेलै छियै आओर जेकरा बीस टकिया रहै छै से लै छै जोड़ो सॅं खेलल जाइ छै आ बिन जोड़ो सॅं खेलल जाइ छै बढ़िऑं सॅं सब गोटे खेलै छियै